جی نہیں میں نے تہواروں کے موقعے پر یا مذہبی موقعے پر کسی بھی دیوتا کا بُت نہیں بنایا ہے لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ ہندو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تہواروں کے موقعے پر یا پھر کسی بھی طرح سے بہت سارے بُت بناتے ہیں اور اِن بُتوں کے قریب کے مندروں میں جا کر وفت کرتے ہیں جن سے اِن کو کچھ رقم بھی مل جاتی ہے اور اِن کے معاشی حالت بہتر ہوتی ہے جس سے وہ اپنے بال بچوں کی کفالت کرتے ہیں اِس سے اِس کے علاوہ دیوتاؤں کے بُت کی رقم خوب اچھی سے اچھی ملی کیوںکہ جتنا اچھا بُت ہوگا اتنا ہی اچھا اِس کی رقم ہوگی اور وہ اِس کو خوب اچھا رنگ کر بناتے ہیں جا جس سے اِن کی رقم اچھی سے اچھی ملے اور یہ اِن کی نسل و نسل چلایا جانے والا کام بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں